میرا خیال ہے کہ مہاراشٹرا میں دستکاری اور فنون کے کا کی ایک معیشت کا ایک بڑا حصّہ کنٹریبوٹ کرتا ہے کیونکہ مہاراشٹرا میں ہینڈ لوم پر ساڑھیاں بنتی ہیں مہاراشٹرا جو ہے ہینڈ لوم کے کام کے لئے مشہور ہے اور میں کہوں گی ایک رنگین ساڑھی بھی بنتی ہے جوکہ باہر تو باہر کے مُلک میں ایکسپورٹ تو نہیں ہوتی لوکل ہی کنزیوم کنزیومرز کنزیوم کرتے ہیں شاید بہت کم ایکسپورٹ ہوتی ہوگی لیکن وہ مالیگاؤں میں مالیگاؤں کے ہی حصّے میں کے لئے وہ مالیگاؤں اُس اُس ساڑھی کو بنانے کے لئے مشہور ہے اور وہ یہاں پر تیار کی جاتی ہے اِس کے علاوہ پیٹھنیو اور ہینڈ لوم کی جو دوسری ساڑھیاں ہیں وہ کافی فیمس ہیں اور اب تو اُن کی پوری دنیا میں کافی زیادہ مانگ بھی ہے تو میں میرا یہ خیال ہے کہ ساڑھیاں اور اِس کے علاوہ جو ہاتھوں سے بنایے جانے والے کچھ دورن ہوتے ہیں جو دروازے کے اُوپر لگا لگاتے ہیں کچھ لوگ تو وہ بھی وہ بھی کافی مانگیں جاتے ہیں اِس کے علاوہ کچھ کروشے کروشے اور نیڈل ورک سے جو بناٮٔی ہوٮٔی چیزیں ہیں تو اُن کی بھی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں بہر صورت مہاراشٹرا میں نا صرف تیار ہوتی بالکہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے لیکن خاص طور سے اگر مہاراشٹرا کسی چیز کے لئے مشہور ہے تو وہ اُن کی ہاتھ سے بینی ہوٮٔی ساڑھیوں کے لئے مشہور ہے میرا ایسا خیال خیال ہے